सिलाई फराइ तऽ नीक चीज छै आओर ई सभ सिलाइ फराइ हमरा बच्चेसँ अबैए आओर ई नीक चीज छै सिलाइ फराइ जे अपन कपड़ा हम अपन सीबै छी घरमे तऽ बहुत रङ्गके कपड़ा रहैत छै जे लोककेँ सीबयके रहैत छै आओर जकरा नहि आबैत छै तऽ ओकरा तऽ फेर दर्ज़ीए लग जाय पड़ैत छै तऽ ई तऽ हमरा अछि जे हम अपन कपड़ा सीबैत छी आओर पैसो बचैए नहि तऽ सिलाइमे बहुत पैसा लागैत छै लेकिन सिलाइके छै तऽ बहुत मेहीँ काज जे ओहिसँ आँखिके बहुत असर पड़ैत छै आओर हमरो पड़ल अइ असर जे चश्मा लगाबय पड़ैए आओर एकत्रित एक जगह बैसलासँ देहोमे दर्द रहैत छै तऽ छै हानियो छै लेकिन नीको बहुत छै आओर सिलाइ कहब हम जे सभके लेल नीक छै आओर सभके थोड़े बहुत आबयके चाही